हैलो स्वाती होटल असांजो ऑडर लिखायलु हुओ ॿ फुलका ॿ भाॼियूं पापड़ सलाद उहो अञा ताईं ऑडर पहुतो कोन्हे लेट छो थियो आहे